एह् साढ़ी डोगरी भाशा जेह्की ऐ एह् बड़ी शैल लगदी असें एह् कोई नेईं तां कोई स्कूलै च पढ़ांदा इस्सी ते जित्थै कोई चार बचैरे किट्ठे होई जान तां ओह् डोगरी बोलङन तां उं'दा बड़ा भारी मजाक लैंदे गलांदे एह् डोगरा एह् बुरी गल्ल कीती एह् शैल निं ऐ असें ते एह् बड़ी शैल लगदी बच्चे बचैरे जेह्के साढ़े डोगरी पढ़ने आह्ले ओह् जंदे स्कूलें तां उ'नें बचैरें समझ नेईं हिन्दी लगदी ते नेईं अंग्रेजी च तां फ्ही उ'ने पढ़ाना अस ते गलाने जे उ'नें बचैरें कोई डोगरी बी पढ़ाऽ तां सारें शा शैल ऐ डोगरी पढ़ाना असें बड़ी बड़ी शैल भाशा लगदी साढ़ी डोगरी च हां अस डोगरे साढ़े बच्चे जेह्के न ओह् बी डोगरी बोलदे अस बी डोगरी बोलने एह् साढ़ी मात्तर भाशा ऐ एह् बड़ी शैल भाशा लगदी असें एह्दी लोग बड़ी बड़ी किश शर्म समझदे न बोलने दी गलांदे एह् शैल भाशा नेईं ऐ स्कूलें नेईं पढ़ांदे जित्थै जेह्के बचैरे बाह्र जान डोगरे उ'नें बचैरें नेईं ते हिन्दी औंदी ते नेईं ते कोई उं'दी डोगरी समझदा इस गल्ला दा असें बड़ा दुक्ख ऐ दुक्ख ऐ दुक्ख ऐ एह्दा केह् कैंह् साढ़ी भाशा जेह्की डोगरी ऐ ते एह् डोगरी भाशा इ'नें भलेआं खत्म करी ओड़ी एह् डोगरी भाशा खत्म नेईं करना चाहिदी